ریاست پبلک ہیلتھ کیئر سیکٹر میں ناکافی تحقیق اور ترقی کے مسئلے کو حل کرنے کے متعدد اقدامات کو کر رہی ہے جیسے کہ بجٹ میں اضافہ ریاست میں بیماریوں کی روک تھام اور تحقیق کے لیے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے خصوصاً ویکٹرن بون تھیسیز پر توجہ دی جا رہی ہے تحقیقاتی ادارے ریاست مختلف یونیورسٹیوں اور میڈیکل کالجوں میں تحقیقاتی ادارے قائم کر رہی ہے تا کہ جدید تحقیق ہو سکے صحت عامہ کا نظام حکومت صحت عامہ کے نظام کو بہتر بنا رہی ہے جس میں دیہی علاقوں میں طبعی سہولیات کی فراہمی شامل ہے سرکاری نظام حکومت نے مختلف سرکاری پالیسیز اور پروگرامس متعارف کرائے ہیں جو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں تربیتی پروگرام میڈیکل کالجس اور تحقیقاتی اداروں میں نئے تربیتی پروگرامس کا آغاز کیا گیا ہے تا کہ مستقبل کے ڈاکٹروں اور محققین کو بہترین تعلیم اور تربیت دی جا سکے ان اقدامات کے بدولت ریاست پبلک ہیلتھ کیئر سیکٹر میں تحقیق اور ترقّی کے مسائل کو کافی حد تک حل کر رہی ہے